हमरा आरके जे छै ऑनलाइनसँ कुर्ता पायजामा के सूट सलवार पेन्हय छियै सूट सलवार भेल सूट सलवार मँगेबय बच्चाके लिये जींस शर्ट चाहिये बेटी छै ओइ बेटीके लिये फ्रॉक कुर्ती चाहिये दुपट्टा चाहिये अऽ अथी हमर दुल्हाके लिये जे छै ओकरा पायजामा कुर्ता चाहिये पायजामा कुर्ता ओइमे जे छै ओइमे ऑनलाइनसँ जे छै पाँच सओ टाका हम देबय ओइमे डिस्काउन्ट केतना करतय डिस्काउन्ट करतय हूँ करिकऽ जे छै पाँच हजार होइ छै हमे जे छै ओइ मोबाइलमे पाँचे सओ टाका छै अहाँ कहतय हमरा मोबाइलमे फोन पे कर देलऽ हमे फोने पे करि देबय आओर नहि तऽ कहतय जे एतय पहुँचाबय लए ओकरा जइसे कहतय दै लए तऽ ओकरे दए देबय नहि तऽ जे कपड़ा होतय भाँगल फुटल उ जे छै ओकरा छै ने हमे रिटर्न करि देबय फेर जे छै ने गुस्सेतइ हम रिटर्न नहि करबौ तोरा रिटर्न करबऽ पड़तय जहाँ हम पाँच हजार के कपड़ा लेलियै अहाँके हमे दुइए हजार टाका देबौ

हमरा के रोजमे कपड़ा भेजतय कए रोजमे कपड़ा भेजतय नहि पाँच रोजमे ने हमरा भेजना चाहिए हमरा दो रोज मऽ हमरा कपड़ा भेजेतै कि हमे निकाहमे जेबय जल्दीसँ फेर हमरा जल्दी कोशिश करतय भेजयके लिये जइसे हम तुरत काम भए जेतय